ہیلو ہاں وعلیکم السلام آج جو ہے دعوت رہے گی اور اس کا کھانا ہا ہاں اس کا کھانا وہ کرنا ہے ڈسکشن تم سے بائیس لوگوں کی ہے بیس بائیس لوگ آ رہے ہیں ہاں ہاں یہ بتاؤ اسٹارٹر میں بننا ہے کیا بنائیں ہاں اسٹارٹر بتاؤ ایک تو چکن فرائی ہو جائے گا اور ہاں پنیر ٹکا ہو گیا اور سیلڈ ہو گئی ہاں سوپ لے لو ایک اور پھر کھانا کھانے میں بریانی ہو جائے بریانی ہو جائے گی پک نہیں کسی اور طرح کی ہے ہاں کسی اور طرح کی بنا لیں گے حیدرآبادی چلو ہو گئی اور

چکن میں ایک بٹر چکن جی جی دو دو دو رکھنا ہے ہاں ایک وائٹ چکن ہاں جی جی جی روٹی میں ایک سادی روٹی ہو جائے گی ایک سادی روٹی بنا لیں گے بن جائے گی ایک نان بن جائے گی دو طرح کی روٹی ہو جائے گی سویٹ ڈش میں کیا کریں ہاں ہاں ہاں ایک تو گلتی ہو گئی دو بننی ہیں وہ بھی ڈش جی جی جی دوسری ڈش جی دوسری چائے پیس بنا لیں جی جی ہاں جی جی جی دہی بننا ہے دہی بھی بنے گا ہاں ایک دہی بنے گا جی جی

بولیے ہاں بریانی تھی جو جی جی جی دو طرح کا میٹھا ہے ہاں اور یہ دہی ہے ہاں ساتھ میں مل کے ساتھ میں ہاں ساتھ میں مل کے ہاں کرنا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں آ جانا پھر تم ٹھیک ہے چلو وعلیکم السلام